कूलर आनि देलकै एको घून हवा नहि दै छै ठकि लेलकै साफे खला खराब कूलर दै देलकैया हवा देबे ने करै छै एको घून ठकि लेलकैया